लौकी की सब्जी बहुत ही कठिन होती है मैंने ऐसा सुनने में आया है कि लौकी की सब्जी बनाना जितना सोचना है उतना आसान काम नहीं है सर्वप्रथम लौकी की सब्जी के लिए लिए मिर्ची चाहिए उसको अगर सही तापमान पर उसके तेल को नहीं ओटाया गया तो उसके तेल में आग भी आ सकती है इसलिए वो मुझे बहुत ही खतरनाक सब्जी बनाने में होती है परंतु मे इस सब्जी को सीखना चाहता हूँ अगर मैं इसे सीख जाता हूँ तो मैं रोज ही लौकी बनाकर खाया करूँगा और मैं लौकी की सब्जी खुद खाऊँगा और अपने सभी घरवालों के लिए खिलाऊँगा